हेलो हाँ आपके पास कौन सा सब्ज़ी उपलब्ध है

अच्छा अभी सुनिए अभी हमें तो कठहल चाहिए और कठहल हमें पचास के जी कम से कम चाहिए और सहजन चाहिए ठीक है हाँ और खीरा भी चलेगा तो उसका रेट क्या है कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं अच्छा खीरा छोड़िए ऐसा कीजिए कठहल आप पचास के जी और सही रेट लगाइए तो पचास के जी कठहल दे दीजिएगा और सोहजन जो है वह किलो में बेचते हैं या उसका बंडल बना कर बेचते हैं वह कैसे है इसपर हमको बताइए अच्छा तो वह अच्छा एक बंडल में पचास पीस सोहजन रहेगा और उसका कीमत कितना लगेगा यह महँगा नहीं लग रहा है एक रुपिया पीस हम आपसे लेंगे तो फिर हम मार्केट में क्या बेचेंगे यह बताइए अच्छा तो सौ बंडल दे दीजिए सह सोहजन और कठहल का रेट फाइनल करिए पहले उसके बाद लेंगे कठहल

साठ रुपया लगेगा तो मार्केट प्राइस मेरा क्या रहेगा जब हम साठ रुपये लेंगे फिर हमें भारा लगेगा यह सब भी तो देखना पड़ता है ठीक है तो पचास के जी नहीं जब साठ रुपिया बोल रहे हैं तो चालीस के जी कठहल दे दीजिए और ऐसा कीजिए करेला है आपके पास अच्छा ताज़ा रहेगा तो आप के पास हम जो सामान लेंगे उसके लिए हमें गाड़ी खुद लेकर आना पड़ेगा या आप खुद टांसपोटिंग करके पहुँचा दीजिएगा तो ऐसा कीजिए ना करेला का रेट फाइनल कर लीजिए सोहजन का तो सौ बंडल दे दीजिए और चालीस के जी कठहल दे दीजिए करेला का फाइनल कीजिए तब और कुछ सब्ज़ी लेंगे ठीक है तो करेला कितना रेट है अभी तीस रुपया है ठीक है तो एक कुंटल दे दीजिएगा एक कुंटल हाँ तो एक कुंटल ठीक है वह आप गाड़ी भेज दीजिएगा ठीक